السّلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ سر ہماری بات عبدالرحمان صاحب سے ہو رہی ہے جی جی جی جی سر وہ فلاں صاحب نے نمبر دیا تھا ہم کو کہ بھائی ان سے آپ کانٹکٹ کیجیے تو ہمارے گھر پہ جو ہے نا بہت بڑا پروگرام ہیں رکھے ہیں تو اس میں جو ہے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں کافی لوگ آ رہے ہیں تو ہمیں کافی مقدار میں تھوڑا پھول چاہیے تھا زیادہ تو مل جائے گا آپ کے یہاں تازہ پھول ایک دم سے ایسا تو نہیں کہ باسی پھول ہو اور مرجھایا ہوا ہو جی جی جی تو آرٹیفیشیل تو نہیں ہے آپ کے یہاں بنا نہیں نہیں ہم کو تازہ تازہ تازہ چاہیے تازہ چاہیے پھول کیا کیلو ہے کیسے کیلو ہم کو چاہیے تھا کیا حساب سے کیلو ہے مختلف ریٹ ہے تو ہم کو ایک من جملہ ریٹ میں نہیں مل جائے گا ہول سیل کے ریٹ میں جیسے ایک سو پینتیس بولے تو ہم کو الگ الگ پھول ایک ہی ریٹ میں مل جاتا نہیں ہم زیادہ لیں گے نا ہر میں سے پندرہ پندرہ کلو چاہیے تھا ہم کو ہر پھول اور تو یہ دکان آپ کی کہاں پہ ہے لاٮٔے اچھا اسی جگہ ہے ٹھیک ہے تو جو ہے وہ تو گاڑی ہم کو بھیجنا پڑے گا یا پھر گاڑی لے آپ دیں گے پہنچانے کے لیے اوہ ہاں بیس پچیس کلو میٹر ہے ہمارے پورنیہ سے دور تو وہاں تک سروس ہے آپ کے گاڑی کا اچھا اچھا تو کیا کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھلی رہتی ہے آپ کی دکان جی چار سے پانچ کے بیچ میں کھل جاتی ہے سر شام کو کتنے بجے بند ہوتی ہے آپ کی دکان پیسہ آن لائن بھیجیں تو کرنا پڑے گا یا کیش دینا ہوگا سر نہیں ہم ہم ایڈریس لکھوائیں گے تو جس دن چاہیے اس دن مل جائے گا یا ہم کو کچھ دن پہلے آڈر کرنا پڑے گا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو سر جیسا ہوتا ہے پھر ہم ان شاء اللہ ان شاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ وعلیکم السّلام